क'क्राझार जिल्लानि जायगायारि दाथायखौ बुंनो थाङोब्ला बेयो जोबोर मोजां जेरैबायदि कक्ला क'क्राझार जि क'क्राझार जिल्लाया प्लेन एरियायाव इनिफ्राय राजखान्थियारि दाथायखौ बुंनो थाङोब्ला आंनि अपिनियनाव बेयो जोबोर बेयो गाज्रि मानो होनोब्ला जों बर' मानसिफ्रा गावजों गाव राजखान्थिआरि बिथिङाव गावजों गाव दाङा बाजि खालामगासिनो थायो